हैलो अंजी अंजी हैलो आं तुसेंईं केह् शिकायत ऐ अच्छा अच्छा ते तुसेंईं ते तुसेंईं ओह् कराया कोई केह् नांऽ किश खाद्धा केह् किश ऊट पटांग जिस कन्नै होआ होऐ अच्छा अच्छा तुसें थुहाड़ी उमर केह् ऐ सत्तर साल इस उमर च दिक्खो बाल ते झड़ने गै न पर तुस आक्खा दियां तुसें गी दाने बड़े गै बना दे पैह्लें कदें दाने बने गै निं ओह् दिक्खना पौना तुसें अच्छा अच्छा अच्छा तुस इक्क कम्म करो यरो तुस इक्क कम्म करो हैलो आं जी आं तुस इक्क कम्म करेओ ते तुस इक्क कम्म करेओ कि तुस कल आएओ नी कल मेरे कश ते अं'ऊ थुहाड़ा कल टैस्ट लैगी निं किश ते प्ही उसदे दे बाद दिखगे ते केह् केह् थुहाड़े तुसेंगी केह् केह् प्रॉब्लम ऐ क्योंकि इं'या पता निं लगदा ऐ सामनै बेहियै गल्ल करगे ना कि'न्ने दाने न कि'न्ने नेईं प्ही टैस्ट करियै अं'ऊ तुसेंगी सनागी केह केह् होना ऐ केह् केह् नेईं कोह्की कोह्की दोआई लग्गनी कोह्की कोह्की नेईं ठीक ऐ आं तुस टैंशन निं लैयो होई जाना ठीक अं'ऊ तुसेंगी सनाई ओड़गी केह् केह् होना ते कोह् केह् नेईं होना ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा प्ही